तशें जर पळोवपाक गेलो शेती पशुपालन ल्हान वेवसाय आनी हे थळावे बारीक बारीक जे वेवसाय आसात ते करपा खातीर कोण कोणाक शिकयना तांचे परिस्थिती नुसार तांच्या वडिलो पाट जो लोकानी तें सुरू केल्लें आपलें पोट भरपा खातीर आयज बदलता काळ वेळ बदलता शिक्षण बदलता कांय कडेन हे जे पारंपारीक वेवसाय आसात ते आतांं हळू हळू कमी जायत गेल्या पूण कांय कडेन आजून ती परिस्थिती बदलिल्ली ना आसा तीच आसा लोक आजुनय तशे गरीब आसा आनी आजुनय तशाच परिस्थितींतल्यान जगता आजुनय लोकांक जगपा खातीर खुबसो त्रास उटाबश्यो सहन करच्यो पडटा आनी ह्या सगळ्या गजाली खातीर किंवा ह्यो सगळ्यो गजाली करतास्तना तांकां कांय प्रमाणान आतां मजबुरी म्हणून झक मारीत त्यो करच्यो पडटा आतां ही परिस्थिती अशीच कित्याक उरली किंवा ह्या परिस्थिती भितर तांणी शेती पशुपालन ह्या सारक्या मनशांनी व्हड प्रमाणान कित्याक करूक ना आनी ताजें कमर्सलायजेशन किंवा बिजनस एँगलांतल्यान कित्याक करूंक ना जाल्यार सरकारान तांकां त्या दृश्टीकोनातल्यान मदत करून तांच्या वेवसाय पुरेपुरक अशे स्वरुपाचो मदतीचो हात दिवंक ना देखून ही परिस्थिती तशीच उरल्या आनी हाजे फुडें ती परिस्थिती केन्नाच सुदरचीय ना आनी सुदारतली जाल्यार ताका सरकाराची खूब म्हत्वाची गरज आसा ना तर जाल्यार दुसरें ऑप्शन आसा ह्या समाजांतल्या लोकांनी प्रामुख्यान गंभीरतायेन आपल्या नवे पिडीक शिकोवचें पडटलें शिकले उपरांन त्या शिकिल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या वेवसायाक नवें तंत्रज्ञान नवे शैक्षणीक वांटो जोडीव करून एक ताका व्यापक स्वरूप दिवन मुखार पावल मारचें पडटलें आनी एक आपलें वेगळ्या तरेचें अस्तित्व तांणेन ह्या परिस्थितींतल्यान निर्माण करचें पडटलें तेन्नाच खऱ्या अर्थान ह्यो ज्यो कांय कांय गजाल्यो आसात त्यो हळू हळू बदलतल्यो ना तर जशे आवय बापूय किंवा जाणटे पोरणी पिळगी आपल्या पोटा खातीर ज्यो गजाल्यो धडय बडय पद्दतीन करतात त्याच पद्दतीन ते करतले